ستاروں کے بارے میں افسانے کئی مختلف ثقافتوں اور معاشرتوں میں موجود ہیں ان میں سے میرا پسندیدہ افسانہ جو کہ ایک معروف یونانی روایت کا حصّہ ہے اور معروف افسانہ ہے وہ کاسیو پیا کا افسانہ ہے کاسیوپیا ایک خوبصورت عَروس تھی جو یونانی افسوں گر اور راجا کی بیٹی تھی ان کی حسینیت کو دیکھ کر زئوس یونانی دیوتاؤں کا بادشاہ ان کے دل میں محبت کر بیٹھے یہ کہا جاتا ہے کہ زئوس نے ان کی تقدیر کو ستاروں کا افسانہ بنا دیا اور انہیں آسمان میں اکٹھے ستاروں کی طرح بلندی دی کاسیوپیا کی کہانی آسمانی قصص کا حصّہ بن گئیں اور یہ ایک جذاب افسانہ ہے جو ستاروں کی روشنی کے ساتھ منسلک ہوا